हा असां पहिरियों पंहिंजो चौपड़े जो कमु सॼो हथ सां कंदा हुआसीं जेको हाणे पंहिंजो लैपटॉप अचण सां टैक्नोलॉजी अचण सां असां सॼो उन जे आधार ते ई कंदा पिया आहियूं ऐं हथ सां कमु करणु सभु छॾे ॾिनो आहे तंहिंखां पोइ टैक्नोलॉजी ते ई हाणे निर्भर आहियूं ऐं सुठो कम थींदो आहे जंहिं माण्हूअ जी जेका डेटा असांखे खपंदी आहे उहा बटण दबाईंदा आहियूं त सॼो उन जो फिगर अची वेंदो आहे छा छा केतिरे केतिरे टाइम छा छा थियो आहे एड़ी रीति सां असांखे टैक्नोलॉजी सां ॾाढो सुठो थियो आहे ऐं असां उन जे निर्भर आहियूं जय झूलेलाल बेड़ा पार